इंडियन आयडलाचे तेरा सिजन जाले तातुंतलो एक बरो असो इंडियन आयडलांतलो म्हाका दिसता स्टार्टिगूंच पयलोच इंडियन आयडल आसलो तो दुसरो म्हाका खबर ना अभिजीत सावंत अभिजीत सावंत हो एक मुंबयचो एक भुरगो ताचे कडल्यान ताणी अशीं ताचो एक आल्बम आसलो पयलोच मोहोब्बते तें ताणी सोंग इतलें बरें म्हटलेले तेन्ना हांव चौथेन पांचवेन आसलेलो तेन्नाच्यान एक म्हणजे तेन्नाच्यान म्हणजे कोणाकूय एक आवड आसा सिंगीगाची तेन्नाच्यान ताणी जें तें सोंग म्हटलेलें तो आल्बम काडलेलो ते आजून मेरेन सुदा यू ट्यूबार सुद्दा थोडे भुरगे आयकना थोड्यां कडेन ते सोंग सुदा आसता जावं ते खंयसरूय स्पोटीफाय जावं ते खंयच्या एपार जावं पूण तो एक सिंगर म्हणटा तसो तो खरोच एक बरो सिंगर आनी इंडियन आयडला मागीर तो तितको प्रशार जावना इतको फाटीं उरलो कितें आनी कशें तें ताचें ताका खबर आसतलें बट अभिजीत सावंत हो एक खरोच एक बरो सिंगर इंडियन आयडल तेन्नाच्यान आनी हांव तेन्नाच्यान पळोवपाक इंडियन आयडल म्हणजे तेन्नाच्यान हांव इंडियन आयडल अशें हें पळयता आनी तेन्ना इंडियन आयडल हांव पळयतालो फेमिली बरोबर बसून करून हें पळोवप आसतालें